اردو کی بنیادی باسائیں ڈھانچہ ہند آرے ہے جو سنسکرت سے نکلا ہے اس لیے اردو کے لگ بھگ پچہتر پرسنٹ سبد ننانوے پرسینٹ کڑیا سے جڑیں سنسکرت آکرتی میں نہیں سمےئے کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی کے شبدوں نے اردو میں جگہ بنا لی ہے لیکن اس کی بنیاد سبد والی اور ویایکرن ابھی سنسکرت کا گہرا سبندھ رکھتی ہے روز مرہ کی بول چال میں استعمال ہونے والا بہت سے عام سبد سنسکرت سے ہی آئے ہے انگریجی برٹش راج کے دوران اور اس کے بعد بھی انگریجی نے اردو پر گہرا پربھؤ ڈالا ہے بہت سے انگریزی شبد اردو میں شامل ہو گئے ہیں خاص کر آدھونک ادھرنااؤں پردوگک اور پراشاسنک معاملوں سے سبندت ہیں ان شبدوں کو اردو بولنے والا اپنا لیا ہے اور یہ روزمرہ کی بات چیت تحریر کا حصہ بن چکے ہیں ادہر کے لیے ٹیلی ویژن ریڈیو انٹرنیٹ کمپیوٹر بس ٹرین اسٹیشن ڈاکٹر انجینئر جیسے سبد عام استعمال میں ہے یا بات ہے کہ اردو نے ان دوسری بھاساؤں سے صرف سبد ہی نہیں لی ہیں بلکہ کبھی کبھی ان کے محاوروں اور اندازے بیان سے بھی اثر قبول کیا ہے حالانکہ اردو نے اپنی انوٹھی پہچان اور باسائی وششتاؤں کو برقرار رکھا ہے